लॉकडाउन एक ऐसे समयमे एलै जकरामे हमलोगके दू साल समय मिललै ओकरामे हमलोग आरामसँ किछु भी बनाबैके लिए सीख लेलिए बहुत सारा चीज बनाबैके लिए सिखलिए जैसेकि तो जहनसँ कहूकि उस समय हमरा सब्जी ओतना अच्छासँ बनाबै लए नहि आबै रहै लेकिन फेर मम्मी हमरा सिखेलकै लॉकेडाउनके समयमे काहेकि बहुत समय एलै उस समय तऽ लॉकडाउनके समय हमरा सब्जी बनाबैके लिए मम्मी सिखेलए रहै बहुत अच्छासँ आओर भी बहुत कुछ बनेलिए रहिए जाहिसँकि आइसक्रीम भी बनेने रहिए बियाहमे एकबार बहुत अच्छा आइसक्रीम बनलै हलै ओ आओर केक उक भी बनाबैके कोशिश करलिए हलै जितना भी हमरासँ केक भी अच्छा बनलै हलै आओर रोटी बनाबैके कोशिश करलिए पर रोटी नहि बनि सकलै लेकिन पूड़ी बनाबै लए हम सीख गेलिए अच्छासँ लॉकडाउन समय बहुत अच्छा हलै ओकरामे बहुत लोक अपना जे सिखैके स्किल स्किल मेन गेन करलाहैँ ओ स्किल बहुत लोक गेन करलक ओकरामे बहुत लोकके फायदा होलै ओ अलग ओ अलग बात हइ कि बहुत लोकके जानमालके भी नुकसान होलै लेकिन खाना जकरा मेन किछु सिखना हलै उस समय लोकके लिए बहुत अच्छा हलै लोक दू सालमे किछु भी सीख सकैत रहै हमलोग भी सिखलिए आओर भी हमर भाइ एलै ओ भी सिखलै बहुत खाना बनाबैके एक दूगो डिश जैसेकि मुर्गा उर्गा बनाबै लए सिखलै आओर मछली उछली भी सिखलै बनाबै लए मतलब आओर चाट भी मम्मी चाट मम्मीसँ सिखलै बनाबै लए अच्छासँ